इहाँ गाँवमे मजदूरके मिलनाइ बहुत मुश्किल हय बहुत मिलै छै लेकिन बहुत कम मिलै छै बेसी तऽ आदमी फसल करैके नहि करैके समयमे बाहर चलि जाइ छै पंजाब चलि जाइ छै बाहर चलि जाइ छै इहाँ मिलबो करै छै तऽ पैसा बेसी लै छै कै लए तऽ इहाँ फसल होइ छै तऽ इहाँ फसल बारिसे अगर जादे भेल तऽ खराब हो गेलक या फेर दहा गेलक फसल ए ए एहि चलते मजदूर चलि जाइ छै पंजाब उहाँ फसल होइ छनि अच्छा आओर इहाँ नहि होइ छै आओरो आओरो उहाँ पैसा अच्छा मिलै छै फसल अच्छा होइ छै सभ अच्छा दै छै एहि लए कऽ उहाँ मजदूर लोग चलि जाइ छनि इहाँ नहि करै छै मजदूरी गाँवमे बहुत कम आदमी मजदूर करै छै इहाँके मजदूर